का कहे एक बार मैं मछली पकड़ने गई थी पहले इंतज़ार किया फिर बच्चों को बुलाया सब दोस्तों को बुलाया फिर जाल ढूँढा एक दो दिन लगें फिर मछली पकड़ी मछली पक् जाल डाला फिर कटिया कुछ लोग डालें कुछ लोग जार डार से के पकड़ें फिर बाल्टियों से उल्ची करके पकड़ा अब और फिर फिर मेढ़ बाँध करके बल पानी रोका फिर जाल डाला फिन मछली पकड़ा कहीं भूर आई तो कहीं गिरई आई कहीं कोई मछली आई कहीं कुछ भी आया एहे एतना धीरे धीरे हम लोग मछली पकड़ें मछली पकड़ के घरों में लाएँ

कटिया से भी फँसा के लाएँ उसमें आटा फँसाया आटा फँसा के फिर ताल में डाला ताल से मछली पकड़ी मछली पकड़ के तब सब दोस्त लोग कहे एक अटक्का किया अटक्का करके फिर फिर जाल डाल के मछली पकड़ी मछली पकड़ी तब जाल को कई लोग बांधकर के जाल ताल में डाल ताल में डाला ताल में डाल करके तब दो चार लोग मछलियाँ पकड़ने लगे जाल डाल के ताल में बांध कर के फँसाई फँसाकर के पकड़ा और ज़्यादा पानी जहाँ था तहाँ पे मेढ़ बाँध करके थोड़ा थोड़ा वो करके पानी उल्चा बल्टियों से हाथों से मछली पकड़ी ऐसे मछली पकड़ते हैं और सब उसी में खूब सब लोग मस्ती करते हैं मछली पकड़ना हमें बहुत अच्छा लगता है हम सब बच्चे मछली पकड़ते थे ताल में जाके ये ठंडा ठंडे पानी में कूद कूद के मछली पकड़ा बहुत अच्छा लगता है सब बड़के हंसी खुशी से पकड़ते हैं सब दोस्त मिल के गाँव पड़ोस के लोग सब लोग मिलकर के ऐसे ही पकड़ते हैं सब लोग खेल खेल के मछली पकड़ते हैं कोई जाल डालते हैं कोई कटिया फँसाते हैं बहुत अच्छा लगता है सब ऐसे में बचपने से लेके आज तक मुझे सब बहुत अच्छा लगता है मछली पकड़ते हुए

कोई जाता है कोई नहीं जाता है फिर तो सब लोग प्यार से दोस्ती करके सबको बुलाकर के मनाकर के सब लोग प्यार से फिर जाते हैं मछली पकड़ते हैं मछली पकड़ के हम वहीं पर पकड़ते हैं वहीं खेलते हैं हम सब लोग कटिया फँसाना बहुत अच्छा लगता है वही में केचुआ फँसा के कहीं आटा फँसा के कहीं कैसे भी वहाँ पर पकड़ते हैं मछली कहीं है गिरई है या फिर सेल्हा वाली मछली है या फिर पालने वाली मटके में डालकर के हरे पीली लाल मछली पकड़ के डालते हैं उसमें वो पालतू वाली बहुत अच्छी लगती है ताल में डालो दाना लइया डालते हैं मछली पकड़ने के लिए पालने के लिए और अच्छे से दाना डालते हैं उसे पालने के लिए बहुत अच्छा सा किया जाता है हम सब लोग ऐसे ही मछली पकड़ते हैं कहीं भूर है तो कहीं कोई सी मछली है तरह तरह की मछलियाँ ताल में पली होती हैं ऐसे पकड़ते हैं बहुत अच्छा है हम सब लोग बहुत अच्छे से मछली पकड़ते हैं और खेलते हैं और दोस्ती में सब लोग मछली पकड़ने जाते हैं यह जाल डाल के तब फँसाते हैं कटिया ऐसे ताल में मेढ़ बांध के पानी उल्च उल्च के पकड़ते हैं सब ऐसे ही करते हैं